हेलो जी नमस्ते सर देखिए मैं आप जब से होटल में आए हैं आपको किसी तरह की परेशानी भी हुई है मेरे होटल में अच्छा इतना सारा परेशानी हुआ है आपको है ना और तो ठीक है सर क हम कोशिश करेंगे अपने तरफ़ से आपको जो भी परेशानी हुई है टोटल हम कोशिश करेंगे कि उसको जितनी जल्दी हो सके उसको हम ठीक करवा देंगे ग्राहक मेरे लिए भगवान के समान है आप मेरे होटल में आए आपका स्वागत है हम भी हम भी हम भी इस्टाफे हैं सर अरे कोई दिक्कत हो गया तो माफ़ी चाहते हैं आगे से थोड़ा आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा यदि आपको कोई भी तरह की यदि समस्या है कोई भी तरह की कोई चीज़ आपको चाहिए आप बेहिचक कॉल कीजिए इस नंबर पर आपको पूर्णतः पूर्णपेण सेवा दिया जाएगा यहाँ पर और आप भी तक आपको जो भी परेशानी हुआ है कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द आपकी सभी परेशानियों को ठीक किया जाए अभी तो आप तीन चार दिन रहिएगा होटल में और तीन दिन और रहना है आपको मैं कोशिश करूँगा अपने तरफ़ से आपको ऐसा सर्विस दिया जाए क्वालिटी का जो आप फिर से आप यदि इधर इस शहर में आएँ तो मेरे ही होटल में आप रुकिएगा आ जाईए सर ठीक हो जाएगा आज आ जाईए कोशिश करेंगे सर आपका यह नल वाला काम तो आज कर देंगे ए सी वाला सर ए सी वाला कंपनी को कॉल कर देंगे वह आएगा आज या कल में वह ठीक करके चला जाएगा और कोई समस्या हो सर हुआ है आपको मेरे होटल में खाना में आपको क्या चाहिए आप एक हमको सुझाव दे सकते हैं क्या चाहिए आपको किस तरह का डिश लोग हर लोगों का पसंद अलग अलग होता है आपको क्या पसंद है एक सुझाव दीजिए उस तरह से हम कोशिश करेंगे आपको उस तरह का खाना डिश आपको प्रोवाइड किया जाए ठीक है सर ठीक आपका डिमांड सर ठीक है कोशिश आप नॉन वेज खाना पसंद करते हैं क्या नॉन वेज में क्या चीज़ चाहिए आपको ठीक है तो सर शाम को सर आपको खिलाते हैं सर अपने तरफ़ से पूरा कोशिश रहेगा क्वालिटी क्वालिटी खाना आपको प्रोवाइड किया जाएगा